गोंयांत प्रत्येक गांवांत सगळ्यांत कॉमन खेळ तो म्हणजे क्रिकेट क्रिकेट कशे खेळटात सगळ्यांत पयलीं सगळे भुरगे जमतात ते स आसतले आठ आसतले धा आसतले किंवां बारा आसतले किंवां पंदरा आसतले ते जमतात बॅट बॉस स्टम्प्स घेतात आनी अशें ना की एक ग्राउंडूच जाय बारीकसो रस्तो सुद्दा मेळत जाल्यार ते रस्त्यार सुद्दा क्रिकेट खेळटात क्रिकेटींत ओव्हरी आसता आनी ह्या भुरग्यांक जवळ जवळ चार चार ते सांजचे स ते सात परेन वेळ आसता आतां ह्या वेळान जवळ जवळ तीन मॅची तरी जावंक जाय मागीर ताकाच लागून प्रत्येक मॅच तीन किंवां चार ओव्हरींची जाता आनी अशे तरेन ते क्रिकेट खेळटात